ہندوستان فلموں اور موسیقی کا شمار دنیا کے سب سے مقبول اور با اثر ذرائع تفریح میں ہوتا ہے بالی ووڈ نے صرف ہندوستان بلکہ دنیا بھر میں اپنے منفرد انداز دل کو چھو لینے والوں نغموں اور دلچسپ کہانیوں کے ذریعے لوگوں کو محفوظ کیا ہے میرے خیال میں ہندوستانی فلمیں صرف تفریح کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ ہندوستانی ثقافت اور روایت روایات اور جذبات کی عکاسی بھی کرتی ہیں مجھے خاص طور پر ان فلموں میں دلچسبی ہے جن میں کہانی مضبوط ہو جذبات کی عکاسی گہرائی سے کی گئی ہو اور ساتھ ہی ساتھ سسپینس یا سماجی پغام بھی موجود ہوں جیسے کہ ڈرامہ سسپینس تھریل سوانی فلمیں بایوگرافک فلمس اور سماجی موضوعات پر مبنی فلمیں میری پسندیدہ اقسام میں شامل ہیں ایسے موضوعات پر فلمیں انسان کو نہ صرف متاثر کرتی ہیں بلکہ ان میں سوچے اور معاشرتی مسائل کا سمجھنے کی بھی دعوت ہوتی ہے مثال کے طور پر فلم تارے زمین پر بچوں کی نفسیات پر روشنی ڈالتی ہے جبکہ پینک خواتین کے حقوق سے متعلق ایک مضبوط پیغام دیتی ہے جہاں تک اداکاروں کا تعلق ہے میں پسندیدہ اداکارہ ودیہ بالن ہیں انہوں نے جس طرح مختلف کرداروں میں خود کو ڈھالا ہے وہ قابل تحسین ہے ان کی فلم کہانی اور تمہاری سلو میں ان کی اداکاری ہے مثال ہے انہوں نے روایتی ہیروئن کی کے تصور کے تبدیل کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ مضبوط اسکرپٹ اور کردار ادا کرنے والی خواتین بھی فلم انڈ انڈسٹری کی کامیابی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں اگر مرد اداکاروں کی بات کی جائے تو عامر خان میرے پسندیدہ اداکار ہیں ان کی فلمیں نہ صرف اعلیٰ معیار کی ہوتی ہیں بلکہ وہ اکثر سماجی پیغام بھی دیتی ہیں دنگل تھری ایڈیشن بی کے پی کے اور لگان جیسی فلموں میں انہوں نے مختلف کا کردار کیے ہیں جن میں وہ ہر بار ایک نئے روپ میں نظر آتے ہیں عامر خان کی یہ خاصیت ہے کہ وہ فلم کے معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے اور سال میں صرف ایک فلم کرتے ہیں لیکن وہ ایک فلم پورے سال کے لیے ناظرین کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے موسیقی کی بات کریں تو ہندوستانی فلمی موسیقی نے ہمیشہ دلوں کو چھا ہے مجھے خاص طور پر آریہ سنگھ ارجیت سنگھ کی آواز پسند ہے ان کا انداز گانے میں جذبات کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے چنانچہ میرے یا تم ہی ہو عشق والا ہو عشق والا لو اور یہ دل ہے مشکل جیسے گانے دل کو چھو جاتے ہیں یا دل کو چھو لیتے ہیں ان کی آواز میں ایک درد ایک سچائی اور ایک گہرائی ہے جو ہر سننے والے کو متاثر کرتی ہے اس کے علاوہ پرانے زمانے کے گلوکاروں میں محمد رفیع کشور کمار اور لتا منگیشکر جیسے لیجینٹری فناکاروں کا کوئی ثانی نہیں محمد رفیع کی آواز میں ایک روحانیت تھی جو دل کی گہرائیوں تک پہنچتی تھی کشور کمار کی آواز میں شرارت خوشی اور توانائی ہوتی تھی جبکہ لتا منگیشکر کی آواز میں نرمی پاکیزگی اور جذبات کا حسین امتزاج ہوتا تھا ان تینوں نے مل کر ہندوستانی موسییقی کو ایک نئی پہچان دی نئی دور کے گلوکاروں میں شرییا گھوشال کی آواز بھی بہت دلکش ہے ان کا گانا تیری اور ساگرساں اور منوا لاگے منوا لاگے میری پسندیدہ گیتوں میں سے شامل ہیں ان کی آواز میں ایک کال کی تربیت کی جھلک بھی نظر آتی ہے جو جدید موسیقی میں ایک خوشگوار تبدیلی لاتی ہے میرے پسندیدہ گلوکاروں میں اریجیت سنگھ ان اس لیے سب سے آگے ہیں کہ ان کے گانے جذبات سے بھرپور ہوتے ہیں ان کے گانوں میں دل ٹوٹنے کی کسک ہو محبت کی خوشبو ہو یا تنہائی کی سناٹا ہو ہر کیفیت کو وہ اپنے آواز کے ذریعے بیان کر دیتے ہیں ان کے گانوں میں الفاظ سے زیادہ احساسات بولتے ہیں جو دل کو چھو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب بھی دل بوجھل ہو یا کسی خاص موقع پر ایک جذباتی ماحول کی ضرورت ہو تو ارجیت سنگھ کے گانے میری پہلی پسند ہوتے ہیں آخر میں اگر میں اپنے پسندیدہ گلوکار کے بارے میں بتاؤں تو ارجیت سنگھ نے میری زندگی میں کئی مواقع پر میرے جذبات کی ترجمانی کی ہے ان کے گانے میری زندگی کی کئی یادگار لمحوں کا پس منظر بن چکے ہیں مثلاً جب میں اداس ہوتا ہوں تو چناچہ چنا میرے میرے یا سنتا ہوں سنتا ہوں جب پرجوش ہو جاتا ہوں تو زہریلا پیار یا نشہ جیسے گانے سے سنتا ہوں اور جب کسی کو یاد کرتا ہوں تو ہم سفر یا تم ہی ہو میرے دل کی کیفیت بیان کرتے ہیں مجھے ہندوستان فلمی موسییقی کی کی یہ خاص بات بہت پسند ہے کہ یہ صرف آواز کا مجموعہ نہیں بلکہ احساسات جذبات اور زندگی کے علامات کو بیان کرنے کا ایک ذریعہ ہے فلموں میں اور موسیقی کا یہ امتزاج ناظرین کو ایک ایسے سفر پر لے جاتا ہے جہاں وہ کبھی ہنستے ہیں کبھی روتے ہیں اور کبھی سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اگر آپ چاہیں تو میں اسے موضوع پر کسی مخصوص فلم اداکار یا گانے پر بھی مزید تفصیل سے لکھ سکتا ہوں